हेल'

ओइ जारौ नोंनाव दख'ना दं ना दख'नाखौथ' आंथ' बुंनो रोंला जायखिया मा मा दख'नाया मोजां ओरैनो नोमबाजैनो गांसे नांगौमोन जायखिया माइदिनिखौनो खिन्था नायदोनाय माबादि माबादि आरो दामफ्रा मा मा बेसेबां दाम कालाराथ' आंथ' मिथिला ओमफ्राय माबादिखौ समायो माबादिखौ मोजां नुयो कालारा

ओमफ्राय ए जोमग्रायालाइ मा मा दाम आगरफ्रा मोजां ओमफ्राय बे मानसि मानसिफ्रा जे बुङो लकेल दख'नाया मोजांसिन जायो होननानै दा लकेल दख'नायालाय मा माथो दं ओमफ्राय लकेल दख'नाया बेसेबां गोग्लैगोन ओं ओं ओं ओं ओमफ्राय ओरैनो आगरफ्राथ' मोजां खाना समायखायोना

अ दाथ' सोलिनाया बेनो सोलिगासिनोखा नालाय ओमफ्राय दामफ्रासो एसे खम बेसे जायो ना जाया लाबोबा एसे खमायसै औ औ औ औ

जायखिया होमबालाय आं दाहाय सोलाबबा थांनोसै ओं दे होनबा दोनथ'नोसै दे दा बेलासियाव